जेकर बक्ख बक्ख धर्में दी गल्ल कीती जा तां साढ़े एरिया बिच तां लगभग हर धर्म दे लोक जेह्ड़े ओह् रौहंदे न इत्थें हिंदु बी है'न मुसलमान बी है'न सिख बी है'न आं इसाई इत्थें घट्ट न इसाई निं है'न इत्थें ते एह् जेह्ड़े न आपसी जेह्ड़ा ऐ इत्थें भाईचारा इं'दा बने दा ऐ आपसी प्रेम भाव च रौहंदे सारे गै कोई कुसै कन्नै बैर बरोध जां ऐसा कुछ निं ऐ सगुआं सुखै दुखै च इक्क दूए दा साथ बी दिंदे न जेल्लै कोई कुसैगी मसीबत बनदी ऐ झट आई जंदे न कुसै दे कोई कम्म गै कराना होंदा ऐ फ्ही बी ओह् झट दौड़ी पौंदे न कुसै नै कोई ऐसा निं ऐ कुसै नै प्रति अगर कोई लड़ाई झगड़ा लक्ख उं'दा होई बी जंदा ऐ तां ओह् भी बी सुखै दुखै च इक्क दूऐ कन्नै खढ़ोंदे न होर इत्थें जेकर कोई होर दूऐ धर्म दा बी आई जंदा ऐ तां ओह्दा बी ओह् बरोध निं करदे जां की कि एह् कीऽ जां एह् कियां ओह्दा बी सगुआं बड़ा अच्छे तरीकै कन्नै सोआगत करदे नुहाड़ा सैह्जोग करदे न ते उसी जेह्ड़ा ऐ एह् एहसास गै निं होन दिंदे की ओह् कोई बाहरा दा ऐ इं'या लगदा ओह्बी इत्थें दा गै कोई बाहरा निं ऐ ओह्बी इं'दा गै अपना ऐ उसी एह् बिल्कुल बी मसूस निं होंदा कि ओह् बाहरा कोई आए दा जां इत्थें दा लोकल ऐ उसी इं'या लगदा की एह् मेरा अपना गै घर ऐ इत्थां अं'ऊ कोई बाहरा निं ऐ आये दा अं'ऊ अपने गै घर च ते अपने गै लोक न सारे इस किस्म दा नुहाड़े कन्नै ऐ जेह्ड़ा उसी ध्यान जां मेहमान नवाज़ी अस आक्खी सकने इस किस्म कन्नै नुहाड़ी करदे न की जे इं'या कोई बखलै ग्रांऽ कोई कुत्ता गै जा उठी तां उसी कुत्ते गी जीन निं दिंदे डंऊ डंऊ डंऊ डंऊ लेकिन इत्थें जेह्ड़ा इंसान दा जेह्ड़ा आपसी जेह्ड़ा बड़ा भाईचारा ओह् बड़ा अच्छा ऐ ते होर अस चाहनें आं की एह् आपसी भाईतारा इं'या गै बने दा र'वै ते औने जाने आह्ले जेह्ड़े न सैलानी जेह्ड़े न सैरगाह आस्तै इत्थें औंदे न उं'दा बी जेह्ड़ी ऐ ओह् सोआगत अस करदे रौहचै